जोंनि आबाद खिथि मावनाया से फ्रथम माइखौनो माइखौनो आबाद खालामग्रोयो जों बोथोराव जोङो खोथिया एरि खुबैनानै जायोब्ला माइ गायो खोथिया जायोबा जों माइ गायबाय माइ गायखांनानै माइ गायखांनानै जोङो गायखांनाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो मैगं थाइगं मावो मैगंआव जोङो मुला ए मुला खुबैयो मुला खुबैयो लाफा खु लाफा खुबैयो कपि आलु गाइयो बेसर खुबैयो फा फाथो मावो सबाय सिबिं मावो जोङो बे जोब्बा बे बे जोबबा बे डेमसि डेमसि आलु कपि फान्थाव मावो जोङो बोथोराव माइआ मोनब्ला जों हायो जा एसे दं बेखौनो हाना लानानै जोङो गाव गाबागावनि जानायनि जानायनि आदारखौ ज' बुथुमना दोनो आरो बोथोरा फैबाथाय जोङो फा बोथोरा फैबाथाय जोङो फाथोनि आसुनि एवनानै जोङो खुबैयो मायसा दाङो मायसा दाङो आसुखौ जों मै बेदा होयो जों बेखौनो फान्नानै थाइ जा मोनो थाइसे थाइनै फैसाखौ जोङो फान्नानै दोनथुमो जोङो बेफोरजोंनो खुनुरुखुम गान्नाय जोमनाय जा फिसा फिसौनो गान्नाय जोमनाय होयो ले लेखा एरि फरायनाय बायदिसिना खरस नांगौआव जोङो बेखौनो बहन्नानै होयो इस्कुलाव थाङोबा मेथाइ जानाय लारु माबा सिथाव जानाय बेफोरखौनो जोङो हरो जा एसे मोनो दस' थाखा बिस' थाखा सानसेआव हरबाय बेखौनो जानानै फैबाय आरो आ अखानायब्ला बेखौ ग्रोब आरो हरबावलायबाय